नमस्ते जी बोलिए हमारे यहाँ कई सारी सब्ज़ियाँ हैं आपको कौन सी कैसी सब्ज़ी चाहिए कौन सी चाहिए भिंडी फ़ुरुरा लौकी बोड़ो ऐसी बहुत सारी सब्ज़ियाँ है ताज़ी सब्ज़ियाँ हैं चालीस जी डिस्काउंट पर हम वैसे दे सकते हैं आपको हम आपको फाइव पर्सेन्ट डिस्काउंट दे सकते हैं जैसे अगर चालीस का है तो हम आपको तीस पैंतीस में दे देंगे टमाटर हमारे यहाँ पचास का हम देते हैं डिस्काउंट हम उससे वैसे डिस्काउंट देते तो नहीं है बस आपको फाइव पर्सेन्ट डिस्काउंट दे सकती हूँ फरूरा है भिंडी है लौकी है पालक है धनिया मिर्चा बहुत ऐसी बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं वह भी ताज़ी सब्ज़ियाँ हैं आपको चाहिए है आप बताइए एकदम फ़्रेस हैं मैम एकदम ताज़ी सब्ज़ियाँ हैं बहुत मेहनत से हम इसको करते हैं एकदम ताज़ी हैं फ्रेस हैं हाँ लहसुन भी है वो भी ताज़ी है एकदम वह भी फ्रेस है वह भी पचास का देते हैं जी अगर आपको चाहिए और कुछ भी है ऐसी बहुत सारी ताजी सब्ज़ियाँ हैं बहुत सारी हैं सब्ज़ियाँ ताज़ी में कटहल हुआ और पालक हुई बैंगन हुआ फरुरा हुआ बोडो हुआ ये सब भी ताज़ी सब्ज़ियाँ हैं आलू भी है आलू भी है वो भी ताज़ी हैं आलू हम आपको वही चालीस पैंतीस का हम देते हैं और कुछ भी बहुत सारी हैं सब्ज़ियाँ भी ताज़ी हैं सब्ज़ियाँ इस समय अभी आप देख रही होंगी तो बोड़ो का और ये सहजन की ये सारी सब्ज़ियाँ ज़्यादा दिख रही हैं और ये सब्ज़ियाँ फ्रेस ही होती हैं हमारे यहाँ आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी बहुत अच्छी सब्ज़ियाँ हम देते हैं और आ कर भी चेक कर सकते हैं सारी फ्रेस सब्ज़ियाँ रहेंगी कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी नमस्ते